جی ہاں میرا پسندیدہ اردو شاعر مرزا غالب ہیں مرزا غالب کی شاعری کی گہرائی اور احساسات کی خوبصورتی مجھے بہت متاثر کرتی ہے ان کے اشعار میں ایک خاص قسم کی جذباتی شدت اور فلسفیانہ رنگ ہے جو دل کو چھو جاتا ہے مرزا غالب کا تعارف مرزا غالب جن کا اصل نام مرزا اسد اللہ خاں بیگ تھا سترہ سو ستانوے میں آگرہ ہندوستان میں پیدا ہوئے وہ اردو اور فارسی کے ایک عظیم شاعر تھے ان کا زمانہ مغلیہ سلطنت کے زوال اور برطانوی تسلط کے آغاز کا دور تھا غالب کی شاعری کے موضوعات غالب کی شاعری کے موضوعات میں عشق فلسفہ زندگی اور ناپائیداری اور خدا کی تلاش شامل ہیں ان کے اشعار میں گہرائی اور پیچیدگی ہے جو قاری کو سوچنے پر مجبور کر دیتے کر دیتی ہے مشہور اشعار غالب کے کچھ مشہور اشعار یہ ہیں عشک نے غالب نکمہ کر دیا عشک نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دمل نکلے بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزارہا کوئی ہمیں ستائے کیوں غالب کی نثر غالب کی نثر بھی اتنی ہی متاثر کن ہیں جتنی ان کی شاعری ان کے خطوط کا مجموعہ عود ہندی اور اردوئے معلی اردوئے معلی آج بھی ادب کے طلبہ اور اساتذہ کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہیں ان کے خطوط میں ان کی زندگی ان کے احساس احساسات اور اس اس دور کے اس دور کے معاشرتی حالات کی جھلکیاں ملتی ہیں مرزا غالب کی عظمت مرزا غالب کی عظمت ان کی زبان و بیان کی مہارت جذباتی گہرائی اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ان کے گہرے مشاہدے ہیں مشاہدے میں پوشیدہ ہیں پویشدہ ہیں ان کی شاعری نہ صرف ان کے ان کے دور کی عکاس عکاسی ہے بلکہ آج بھی اس کی اہمیت برقرار ہے مرزا غالب کی شاعری اور نثر میں وہ خصوصیات ہیں جو انہیں نہ صرف اردو ادب کے بڑے ناموں میں شمار کرتی ہیں بلکہ انہیں ہر زبانیں کے قاری کے دل کے قریب لاتی ہیں ان کی تخلیقات ہمیں زندگی کی مختلف پہلوؤں کو گہرائی سے سمجھنے میں مدد دیتی ہیں